मध्य प्रदेश में कृषि क्षेत्र में भारत के अन्य राज्यों की तुलना में स्थिति बहुत बेहतर है क्योंकि मध्य प्रदेश को अभी पाँच सालों से कृषि क्र्म कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होता जा रहा है जो अच्छी की किसानी करने पर मिलता है इस के साथ ही मध्य प्रदेश में कुछ फ़सलों के दाम तो बेहतर तरीक़े से किसानों को मिल पाते हैं परंतू जैसे जैसे फ जैसे सब्ज़ी है इनके दाम किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता है यदि हम पंजाब हरियाणा की तुलना करें तो वहाँ के किसान समृद्ध किसान हैं जब कि मध्य प्रदेश कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने के बाद भी कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हो जाने के बाद भी मध्य प्रदेश के किसानों की स्थिति चिंताजनक है जिस पर बेहतर तरीक़े से योजनाएँ बना कर काम किया जाना चाहिए इसके अलावा सकल फरीदु उत्पाद में मध्य प्रदेश राज्य का विशेष का योगदान है मध्य प्रदेश के गेहूं की फ़सल में पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश सब से अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है जो कि किसी जो कि हमारे भारत का नाम रोशन करता है और भारत की भूख मिटाने का काम कर रहा है